शेयर बाजार कम्पनी जे छै जेनाकि टाटा कम्पनी भेलै ई सब बहुत सुन्दर कम्पनी छै बहुत बढ़िआँ छै ई कम्पनी जे छै बहुत तरक्की कए रहल छै अपना सबके जवानामे पहिलुका जमानामे आओर एखुनका जमानामे बहुत अन्तर छै पहिने लोग जाइत रहै अहाँके सामान आनै लए खरीदै लए आब जे छै खरीदै छै मगर जाइके जरुरी नहि पड़ै छै कतहु एहि लए कऽजाएके जरुरी नइ पड़य छै एखुनका समय मऽ जेकि एखुनका समयमे जेना पेटीएम गूगल पे ई सब चललै हँ तरक्की छै घर बैठल लोक मिशोपर सामान मङ्गाबै छै तकर बाद शॉपिंगो करै लए जाइ छै तऽ लग पासमे जेना मॉल भेलै ई सब भेलै अहि सबमे होइ छै कि अगर मनपसन्द छै आओर सबसँ अच्छा होइ छै कि घर बैसल मोबाइलसँ अहाँ मिशोमे ट्राई कए लिअ जे अहाँके पसन्द होइ छै से एक बेरमे चॉइस कर लियऽ अहाँकेँ बार बार जाइके जरुरी नहि पड़ै छै कोनो हम बरतने मङ्गाबै छियै तऽ मिशोपर फ्लिपकार्टपर आओर फेसबुकोपर बहुत लोक मङ्गाबै छै जेकि ओइमे होइ छै कि हमरा सभके कतहु जाबऽ ताबऽ के कोनो जरुरी नहि छै हमसब घर बैसल रहै छियै हम कहलहुँ कहलक दोसर आदमीके पसन्द भेल हम लेलियै तऽ हमरा देखा देखी दोसर आदमी हे ई कतऽ सँ लेली हँ ई बहुत सुन्दर छौ ई सामान हम कहलहुँ ए हम हम तऽ फ्लिपकार्टपर डाउनलोड फ्लिपकार्ट पर लए कऽ अहाँ फ्लिपकार्ट नइ चलाबै छियै अहाँ मिशो नहि चलाबै छियै मिशोपर सबसँ सस्ता दए रहल छै आओर फ्लिपकार्टपर ओइसे सस्ता दै छै अहाँके अहाँ एक बेर ट्राई करियौ ने कतौ जाइके जरुरी नहि छै अहाँके मेन बात छै कि अहाँ घरमे बैसल रहू खाली अहाँ देखियौ ओइ चीजके की अहाँ पसन्द कए लियौ एक बेर अहाँके कोन चीज पसन्द होइए अगर अहाँके सामान नहियो पसन्द यऽ अगर दब सामान आबि जाइए तऽ अहाँ ओकरा रिटर्नो कए सकै छी अहाँके पैसो आबि जाइ छै